علاقے ثقافت تعلیم اور معاشرتی رویوں کے مطابق مختلف ہو سکتا ہے اگر میں عمومی طور پر جنوبی ایشیائی دیہی و شہری معاشروں کا تجربہ کروں تو درج ذیل نکات خواتین کے کردار میں وقت کے ساتھ آنے والی تبدیلی اور چیلنج کو اچھی طرح بیان کرتے ہیں خواتین کا کردار وقت کے ساتھ کیسے بدلا تعلیم میں بہتری اب بہت سے لڑکیاں اسکول کالج اور یونیورسٹی جا رہی ہیں والدین کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے کہ تعلیم صرف لڑکوں کے لیے نہیں بلکہ لڑکیوں کے لیے بھی ضروری ہے کیا خواتین آزادانہ طور پر تعلیم اور کام کر سکتی ہیں شہری علاقوں میں شہری علاقوں میں ہاں بہت حد تک لڑکیاں اسکول کالج اور آفس جاتی ہیں انہیں زیادہ موقع ملتے ہیں دیہی علاقوں میں کچھ علاقوں میں بہتری آئی ہے لیکن اب بھی کئی جگہوں پر سماجی دباؤ یا مذہبی رسم و رواج کی وجہ سے لڑکیوں کو روک دیا جاتا ہے تاہم کئی خواتین سفید پوشی سے دستکاری تعلیم یا زراعت میں کام کر رہی ہیں روایتی سوچ اور پابندیاں لڑکیوں کا کام صرف گھر ہے جیسی سوچ اب بھی کئی گھروں میں موجود ہے